اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے تعلیمی اداروں میں اردو کا لازمی مضمون کے طور پر پڑھانا جانا چاہیے اردو جو زبان ہے اس کو جو ہے اسکولوں اور کالجوں میں اردو مباحثے مضمون نائشی اور تقریر مقابلے میں منعقد کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ فروغ ہوں اور لوگوں اس میں دلچسپی رکھے اردو زبان ادب شاعری اور آسان نوشی کو جو نصاب میں اسے شامل کیا جاوئے تاکہ اس سے عوام کو فائدہ ہو اور دیگر جیسے پہلے جو شاعر گزر چکے ہیں جن میں علامہ اقبال اور مزا غالب جیسے مشہور شاعر مشہور ہوئے ہیں ان کے شاعر و شاعر کو ان کو اجاگر کیا جائے اور سوشل میڈیا پلیٹفام پر بھی اردو زبان میں مواد تخلیق کی جاوے اردو لغط اگرامر کو ڈیجیٹل شکل میں پیش کیا جاوے تاکہ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکے اور آنے والے مستقبل میں اسے فروغ رکھے اسے بچائے رکھے اردو میں موبائل ایپس اور سیکھنے کے کورسز تیار کی جاوے گھروں میں بچوں سے بھی اردو میں بات چیت کی جائے تاکہ بچے بھی اس بات کو سیکھے کیونکہ بچے ہمارے مستقبل ہوتے ہیں اردو اخبارات اور ڈرامہ وغیرہ میں بھی اردو ہی کا زیادہ تذکیرہ کی جائے اور اسے شع کی جائے اردو اردو زبان کے لیے حکومتی سطح پر پالیسیاں بھی بنائی جائے تاکہ اس میں حکومت بھی جانے اردو کے بارے میں اور عوام بھی فائدہ اٹھائے